गुड मौरनिंग बोलिए कौन सी क्लास में पढ़ती है दीपिका क्यों अच्छा तो ज़्यादा तबीयत कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है क्या इसकूल नहीं आ सकती इतना इतना ज़्यादा बीमार हो रही हैं लेकिन अभी तो पौसिबल ही नहीं हैं क्योंकि इगज़ाम है इगज़ाम्स चल रहे हैं बच्चे के टेस्ट भी होना है और इस्कूल तो कम्पलसरी भेजना है उनको आपको ऐसे भी आ रहा है बच्चे को अलग से लेने तो कैसे पौसिबल होगा फिर बाद में नहीं हो पाएगा तो आप एक दो दिन या फिर कल कल से इगजाम इस्टार है आज नाइट तक वेट कर लीजिए शायद हो सकता है सुबह तक सही हो जाए अभी डौकटर्स स्कूल में भी ज़्यादा पौसिबल होगा तो अपन यहाँ भी यदि कुछ प्रौब्लेम होगी यहाँ दिखा लेंगे इगज़ाम देना तो ज़रूरी है

अच्छा ठीक है फिर इगज़ाम फिर आप घर में प्रीपेयर कराइए फिर मैं बात कर के देखती हूँ उसके बाद में फिर बाद में मैथ के जब इगज़ाम डिक्लेर होती है तो इसका इगज़ाम अपन जब लेते है फिर हाँ तो आप उसका ध्यान रखिए खाने पीने का डौकटर को अच्छे से दिखाइए एक दिन क्या हो गया उसको ठीक है वैसे वो तो एक्टिव बच्ची है लगता है आप केयर अच्छे से करिए थोड़ा कम समय में अच्छी हो जाएगी